प्रणाम चाची

हर डिजाइनके हर हर डिजाइनके छै कोन डिजाइनके सियै छियै चारि सए रुपआ पड़त हमे हमे अलग डिजाइनके सियै छियै हर चीज बच्चाके अच्छा लगतै जेहन सिलेबै ओहन जेहन हमे सियैत छियै ओहन बिलाउज आरो सिलबाबेके छै

केहन सिलैबै

ब्लाउजके एक सए रुपआ आ डिजाइनबला सिलेबै डिजाइनबला सिलैबै तऽ दू सए हँ आइ कऽ मिलबै दोकाने पर